हाँ हम मौसम के अनुसार तय करते हैं कि हमें अब क्या रोपना है क्या नहीं बाजरे के टाइम पर बाजरा और सर्दियों में गेहूँ अन्य प्रकार की काफ़ी फ़सलें बोते हैं तब बारिशों के टाइम टाइम पर बाजरा और तब बारिश होती है तब बाजरा बोने की प्रक्रिया शुरू करते हैं और सर्दियों में गेहूँ इसी तरह और भी कई तरह से तरह की फ़सलें उगाई जाती हैं उन्हें रोपने का काम बहुत अच्छे तरीक़े से एवं अच्छे ढंग से सिंचाई कर के करते हैं और कई तरह की फ़सलों का किसानों का योगदान रहा